ہاں میں ایک سرکاری ایپ استعمال کرتا ہوں جس کا نام ہے ڈیجی لاکر ایپ یہ ایپ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں سہولیت دیتا ہے اپنے دستاویز سیو کرنے کی یہ دستاویز الیکٹرانک فارم میں سیو ہوتے ہیں اس ایپ کے انیک فائدے ہیں جیسے اس میں ہمیں کاغذ کی ضرورت نہیں پڑتی کاغذ کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ ہم اس ایپ کو کھول سکتے ہیں ڈیسک ٹاپ پہ موبائل پہ اور کہیں بھی اس ایپ میں جمع دستاویزوں کو سرکاری طور پہ ثبوت کے طور پہ دکھایا جا سکتا ہے یہ ایک دم فائدے مند ہے پوری طریقے سے محفوظ ہے اور سرکاری طور پہ اس ایپ کی مانیتا ہے یہ ایپ ہمیں اپنے دستاویزوں کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے دسویں جماعت بارویں جماعت ہماری ڈگری کالج ڈگری ہمارے ڈپلوما سرٹیفکیٹ کسی بھی طریقے کے سرکاری دستاویزوں کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے جس کو ہم بطور ثبوت اپنی زندگی میں سرکاری دفتروں میں استعمال کر سکتے ہیں